गोदों जों हाग्रानि मैगं खांनानै जोङो जायो मानिमुनि जायो बेनिफ्राय बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव नागिरनानै जों सिब्रु खेरादाफिनि अल'दर मानिमुनि जायो जोङो ओमफ्राय बिदिनो खांनानै जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बैसागु जेनेबा संख्रान्थि फैबा मैगं थाइगं खांनानै जायो जों गासैफोरबो हाग्रानि बुस्थुखौ बिदिनो नागिरनानै जायो संख्रान्थियाव बिदिनो गोखा गोखै नागेरनानै जायो जों बिब्दिनो मा मा बिब्दिनो मानिमुनि बिलाइ बिब्दिनो खेरादाफिनि सिब्रु अल'दर बिब्दिनो सज'ना फिथाइ बिदिनो बायदि रोखोम होनानै जायो जोङो बैसाग माबा जोबनायाव जोङो बोसोर जोबनायाव बैसाग मास जोबनायाव जायो जोङो ओमफ्राय बिदिनो बायदि रोखोम मैगं खानानै जों जायो बिदिनो एखम्बा ज' ज' जालायलायो जायो ओमफ्राय बैसागु बोथोर गोदान फैबा रंजायो जायो बिदिनो जोङो जायो आरो मा मा मैगं दं बेफोरखौ जोङो जाजोबनायाव जायो संख्रान्थि दिनाव बिदिनो बेदर मोनजानाय टाइमाव बेदर होनानै जायो ओमफ्राय निरामिस दिनाव निरामिस खालामनानै जायो गासैबो मैगंखौनो जोङो बिदिनो औवानि माबा मैगं माबा बिदिनो जेबो जेबो सज'नानि मैगं मानिबा मानिबा मैगं खानानै बिदिनो बायदि रोखोम हाग्रानि मैगं खांनानै जों जायो बिदिनो रंजायो जायो बैसागुफोराव बिदिनो बायदि रोखोम मैगं खांनानै जों जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो मा मा मैगं दं मा मा माबा गासिबो हाग्रानि मैगं थाइगं दं जों बेखौनो जायो आरो जानानै जोङो अखानायै बैसाग गोदान हाब्बा बिदिनो मैगं थाइगं जानानै अखानायै बैसागु फैब्ला एक थारिख फैब्ला जों रंजायो आरो बिदिनो